हाँ हाँ कहाँ जैसे आप किस जगह का टूर करना चाहोगे राजस्थान का एम पी का कहाँ का करना चाहोगे अच्छा तो आप किस जगह घूमना पसंद करोगे अच्छा आपको बर्फीले इलाके से जाना हैं तो आप है ना आपको बर्फीले इलाके से जाना है ना तो आप ऐसा कीजिए जम्मू कश्मीर ले लीजिए जम्मू में बहुत अच्छा लगेगा है ना हाँ हाँ जम्मू कश्मीर में सब हो जाएगा पूरी व्यवस्था हो जाएगी होटल वगैरह सब कुछ है वहाँ पे जो आप कहोगे व्यवस्था सारी व्यवस्था वहाँ पे मौजूद होगी हाँ हाँ सब मिलेगी आपको हर फेसिलिटी मिलेगी मैम कोई नहीं मैम आपको ऐसा कुछ नहीं गाड़ी वगैरह सब साफ मिलेगी होटल के रूम वगैरह एक दम क्लीन मिलेंगे आपको ऐसा बिलकुल मिले हमारा वो काम है ही नहीं मैम हाँ हाँ मैं सारा मैनेज करा दूँगी सारा आपको जैसा होटल की होटल की फैसिलिटी चाहिए वो भी अच्छी होगी गाड़ी कि फैसिलिटी चाहिए वो भी अच्छी होगी आप जैसा फैसिलिटी बोलोगे उसके अनुसार ही होगा हाँ हाँ अच्छा मतलब रूम मेम अलग अलग करने है या एक ही चलेगा एक रूम में मैम दो जने रह सकते है दो का बेड होगा फिर अपने अनुसार देख लीजिए आप हाँ हाँ ठीक है ठीक रूम करा देंगे लेकिन मैम जैसे आप बोल रहे हो कि बहुत सारे लोग है तो तीन रूम हो जाएंगे आपको हाँ तो ठीक है मैम तीन रूम बुक करा देंगे तो आपका टूर पक्का करूँ जम्मू कश्मीर का जैसे आपको बर्फीले इलाका मैम बर्फीले इलाके में सबसे बेस्ट जम्मू है जम्मू से अच्छा बेस्ट कहीं नहीं है बहुत अच्छा इलाका है वहाँ पे घूमने के लिए हाँ हाँ जहाँ आप बोलोगे वहाँ पे जो भी पर्यटक स्थान है ना वो आपको सारे घुमाए जाएंगे हाँ हाँ ठीक मैम आपको कोई भी खेद नहीं होगा किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी हम आपका हर समस्या का समाधान देंगे जो आप फैसिलिटी बोलोगे वो फैसिलिटी देंगे जैसा आप बोलोगे वैसा काम होगा मेम हमारे यहाँ हाँ हाँ मैम आप जैसे बोल रहे हो जैसे किसी ने बोला होगा क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे क्लाइंट ऐसे आते है जो हमारी साइड ऐसे करते है कि आपका काम अच्छा है मैम काम अच्छा है जभी आपने कॉल किया होगा हाँ हाँ आठ तारीख हो जाएगा आपका नौ बजे हाँ हाँ ओके मैम नौ बजे का देख कर देंगे ठीक है आपको आना पड़ेगा यहाँ हमारे यहाँ पर आना पड़ेगा स्टेशन पर आना पड़ेगा वहाँ से आपको गाड़ी पिक कर लेगी फिर आप जैसा बोलोगे वैसा वे वहाँ घूमाएंगे ठीक है पेमेन्ट मैम जैसा आपको गाड़ी का खर्चा दस हज़ार के लगभग हो जाएगा और आगे से रूम ले लो हाँ ओके